जोंनि जिल्लायाव बैसागु फालियो फालिनाया बिदिनो न'खरै न'खरै ज' जानानै न'खर न'खर थाङो बिदिनो जानाय लोंनाय जायो मोनायाव फांसनफोरबो जायो ओमफाय बैसागुनि सेथि थारिखआव बिदिनो बावखुंग्रिबो गाखोयो क'क्राझार जिल्लायाव बर'फ्रा बिदिनो गाव बावखुंग्रि गाखोनाय जायो उनाव बोसोरे बोसोरे गाखोयो दाब दाब जायगानिफ्राय मानसिफ्रा फैयो बिदिनो क'क्राझार जाबाय सिरां उदालगुरि बाक्सा बिसिनिफ्राय फैनानै फुजिनो थाखाय बावखुंग्रियाव बिदिनो गाखोनाय जायो ओमफाय बैसागु बोथोरा बर'फोरनि सेथि फोरबो होननो होनजायो बिदिनो